हैलो थुआढ़ी दकान खुल्ली दी में साढ़े घर परोह्ने हे आए में आखेआ किश नुआने आं उं'दे मग कोई पुड़ी शुड़ी सब्ज़ी सब्ज़ियां ते उ'नें खाने पीने दी चीज़ होर बी किस फल फरूट किश होग ते होग हलबा पूड़ी ते कोई किन्ने घैंटे दस मैंट्ट दस्सें मैंट्टे बनी जाह्ग नी त्यार करी उड़ेओ नि ते पजाई उड़ेओ घर मेरे फ्ही तुसेंगी